जोंनि ओनसोलाव गुबुन हारिनि हान्जाफोर दं बिब्दिनो एसामिसफोर दं नेपालि दं बेनि उनाव भुटान बरदारनि खाथि नालाय जोंनिया भुटानफोरनिफ्रायबो मा जोंनि गामियाव सक फिसा जायो नालाय बियाव बाजार खालामनो फैयो बिसोरो बेयावनो मोनफा मोननै बिब्दिनो भुटाननि राव रायलायनाय जायो आरो बिसोरबो जोंनि रावखौ सोलोङो आरो नेपालिफोरबो दं नालाय बिदिनो बाजार खालामनायाव लोगो मोनलायोब्ला बिदिनो रायलायो आरो गोबां बिब्दिनो एसामिसफोर दं एसामिसफोरनि असमिया रावजोंबो रायलायनाय जायो गोबां बांसिनानो जोंनि बे गामियाव ओनसोला ओनसोल खाथियाव जोंनि खाथियाव हारसाफोर दङो ओमफ्राय बिसोरनो बांसिन दखानफोर होनाय जायो नालाय बिदिनो दखानफोराव मा नांगौ मा नाङाखै बेफोरखौ सोंनोबाबो जोङो मा असमिया रावनिजों रायलायनाय जायो आरो बेसोरबो असमिया मानसिफोराबो मा जोंजों बर' रावआव सोंफिननाय जायो आरो बिब्दिनो नेपालिफोराबो बाजार खालामनो फैयो बिब्दिनो बाजार खालामनायाव बिब्दिनो गोबां नेपालि राव रायलायनाय जायो आरो बिसोरबो जोंनि रावखौ रायलायो बिबदिनो आरो भुटाननिफ्रायबो गोबां बिदिनो भुटानिसफोर फैयो बिसोरबो बि मा जोंनि रावखौ सोलोङो जोंबो आरो बिसोरनि रावखौ सोलोङो हिन्दीफोरबो बांसिन रायलायनाय जायो नालाय भुटानफोरनिजों ओमफ्राय बिब्दिनो मोनफा मोननै बिब्दिनो गोबां रावफोरखौ सोलोंनो मोनो आरो बिसोरबो जोंनिखौ रायलायबाय जे जोंबो बिसोरनिखौ रायलायबाय जोंनि बांसिनानो दखानिफोरा मा भुटाननिफोरनि मानसिफोर बाजार खालामनो फैयो नालाय बिसोरबो मा भुटाननि रावखौ रोंबाय आरो आरो बिसोरबो जोंनि रावआव बिब्दिनो सोंबाय बिदिनो बेखौ नांगौ बैखौ नांगौ होननानै बियो बेसेबां दामनि मैगं थाइगंफोरनि दाम सोंनाय आरो माखासे सोंनायफोरखौ मा बिसोरबो बर' रावआव रायलायबाय आरो जोंबो मा गावसोरनि भाषायाव रायलायबाय बिदि जायो आरो